भारतमे जे छै इसकुलमे बच्चा सभ पढ़ैले जाइ छै अच्छा लागै छै नीक लागै छै जाइ छै पढ़ैले अच्छासँ व्यवस्था छै भारतमे इसकुल कोचिङ्ग व्यवस्थामे जाइ छै पढ़ैले पढ़ाबै छै होइ छै पढ़ाबै छै मुख्य व्यवस्था एहि छै भारतमे अच्छा लागै छै व्यवस्थामे करबाबै छै भारतमे शिक्षा अच्छा शिक्षा दिलाबै छै